मैं मुंबई मुंबई गई थी वहाँ तो मतलब मैं मुंबई गई थी तो वहाँ मतलब समुद्र का पानी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ लोग घूमते टहलते और अच्छी चीज दिखाई दी मुंबई में इसके बाद वहाँ मतलब हमने घूमा टहला बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ देखी हमने और हम वहाँ गए वहाँ वो क्या है कि होना अरे हाँ हरियाणा गए तो वहाँ मतलब पहाड़ी इलाका था बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिखे वहाँ हरियाली बहुत हरियाली थी हरी हरी घास हरी भरी घास थी और वो क्या है कि हम अच्छे अच्छे लोग वहाँ दिखे थे अंग्रेजं अंग्रेज भी दिखे थे और बड़ा अच्छा लगा और क्या है कि हम लोग मतलब अच्छे से यात्रा किया और मतलब हम खबम खाते पीते अच्छे से मौज मस्ती से आए देख उख के मुंबई से उसके बाद हमने वहाँ फिर जॉइन कहाँ किया कि वो अरे वो था जौनपुर किया हमने जौनपुर जो वहाँ मातारानी का धाम चौकिया था है वहाँ भी अच्छे अच्छे खूब झरना जैसे पानी उनी था और वो क्या है कि अच्छा अच्छा हरियाली फूल वगैरह ये सब अच्छी अच्छी मंदिरे थीं माँ के दर्शन दरबार में जा के करते थे अच्छे से हम लोग वहाँ से अच्छे से खूब मतलब दर्शन उर्शन करके आए और बड़ा अच्छा लगा वहाँ माता रानी के धाम में और वो क्या है कि अरे वहाँ वो अरे फिर हम गए लाल किला लाला किला वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब बड़ी बड़ी सेम मतलब अच्छे अच्छे से खुब मारे मतलब अच्छे अच्छे से मकान बनाए बने थे वहाँ उस मकान में अच्छे अच्छे से खूब राजा महाराजा पहले के एकदम अच्छे से ताव से ऐसे बैठे उठे से मूंछे अच्छे से खूब तान तान के पहले के पुराने के राजा महाराजा बहुत अच्छे अच्छे से दिख दिखने में लगते थे हम लोग देखा उखा बड़े मजे से बहुत अच्छा देखा उखा हम बड़ा अच्छा लगा वहाँ से फिर हम लोग वहाँ से मतलब वहाँ से देखें लाल किला के बाद फिर हमने आए यहाँ मतलब देखते उखते यात्रा मतलब टेन की यात्रा करते उरते हैं अच्छे से आए हुए हैं इसके बाद बढ़िया से मजे से खूब औ इत्रे बाद फिर हम लोग बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं बाहर वहाँ मतलब अरे रिश्तेदार के घर रिश्तेदार के घर बहुत अच्छा लगता था वहाँ हम लोग शादी उदी इंजॉइन करते बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हर चीज नया फैंस फैंग्शन में रहता था सब लोग अच्छे कपड़े ओढ़ने सब लोग अच्छे से रिंग वगैरह और वो क्या है कि गहने वेहने पहन रखती थी और बड़ा अच्छा लगता है शादी में बाहर के लोग नाते रिश्ते वहाँ बहुत अच्छे लोग लड़कियाँ और भाभी उभी खूब अच्छे से तैयार व्यार हो के आ के अच्छे खिलाखालते हंसते हुए मुस्कुराते बड़ा अच्छा लगता था क्या रौनक था वहाँ का बड़ा अच्छा लगा और क्या है कि तम शादी वगैरह में बड़ा अच्छा लगता है येय जैसे बाहर कहीं गए हम लोग और अपने सहेलियों के घर गए वहाँ मुझे इन्वाइट किया आना आप मेरे यहाँ शादी में मेरे भैया की शादी है मेरे बुआ की शादी है मेरे बहन की शादी है वहाँ जाना मने बहुत पसंद करती हूँ अच्छे से अपने कपड़े उपड़े अच्छे से रख उख के बैग उग ले के ऐसा लग रहा जैसे हम बहुत ऐसे उड़ रहे वहाँ में बड़ा अच्छा लगता है एकदम बिरइस्मार्ड और बाहर घूमना तो बड़ा पसंद करती हूँ मुझे बोहोत अच्छा लगता है और वो क्या है कि मैंने अपने भाभी के भाभी के बहन की शादी में गई थी वहाँ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी सजावटी वाटी हुई थी वहाँ हम लोग गए थे उनके मम्मी पापा वगैरह ये लोग सब लोग मतलब अच्छे से मान सम्मान दिया बढ़िया से शादी उदी बीती हम लोग फंशन अच्छे से फंशन में थे और और लोग आए थे अच्छे से फंक्शन उंग्शन में थे बाहर के लोग बड़े लोग आए थे और अच्छे से इस्टेज उस्टेज सजा था वहाँ पर शादी उदी खूब बढ़िया संपन्न हुआ और इसके बाद तब हम लोग वहाँ से फिर चले आए